हैलो हां जी हां हां जी हां जी किन्ने बंदे न हां कुत्थां दा कटानी दिल्ली टू चंडीगढ़ परसूं कोई गल्ल निं दिक्खना टिकट केह्ड़ी चाहिदी बिज़नेस जां इकानामी हां अवेलेबल होनी चाहिदी आहो जादा आई जंदा हां ते इंडिगो करनी केह्ड़ी करनी आहो हां इंडिगो दिक्खना जेह्ड़ी दपैह्रीं होग ओह् करी ओड़गा कोई चक्कर निं महाराज पता केह् गल्ल ऐ मगर पैह्लें पैसे देने पौने बस टिकट दे पैसे देने पौने में तुसेंगी टिकट सेंड करी ओड़गा ठीक ऐ महाराज ओके महाराज ओके